केईं बारी होंदा कि अस कुसे कन्नै मिलियै कम्म करने दी कोशिश करने आं केईं बारी केह् होंदा कि इक दुए कन्नै इन्नी गल्ल साढ़ी क्लीयर नेईं होंदी कुसे दा स्भाह् होर जेहा होंदा कुसे गी कोई बड़े किस्में दे लोग होंदे कोई किश चोरिया कुसे गी आक्खी ओड़े ते उनेंगी केह् आखदे नेईं ओह् चीज अच्छी लगदी के केईं बारी असेंगी अप्पूं गै होंदा कि कोई गल्ल असेंगी गलाई ओड़ै ते असेंगी बी बुरा लग्गी जंदा बड़ी गल्लां होंदियां इक बारी होआ कि मेरे कन्नै केह् आखदे कालेज दा गै कम्म हा कोई परानी गल्ल कुदै कालेज दे कम्म बिच्च इक प्रोजैक्ट हा मास्टरैं असेंगी दित्ता दा दऊं तिन्न बंदें दा ग्रुप हा उनें आक्के दा हा कि तुसें इस चीजा पर लिखियै औना तुसें मतलव बनाईयै औना ते फ्ही तुसें अग्गैं प्रैक्टिकल करियै बी दस्सना ते में अपना आडिया दित्ता कि नेईं अस इत्थमां दा इयं करगे इक कंपिटिशन हिसावे दा गै हा कि असैं रंगोली बनाने दा कंपिटिशन हा उत्थें तुसें सारें त्रऊं बंदे मिलियै जेह्का तुसें च'ऊं बंदे मिलियै रंगोली बनानी ते में उनेगी आडिया दस्सेआ कि नेईं अस इत्थुमां दा इयां गोल पाह्गे ते फ्ही अस इत्थें एह् एह् रंग भरगे लेकिन जेह्के दुए बंदे हे उनेगी मेरी एह् गल्ल नेईं पसंद आई उनेगी नेईं अच्छा लग्गेआ उंदा होर हिसाबे दा हा केईं बारी होंदा ऐ ना अस कुसे गी आखने आं इयां अस अपने कशा दा ते नी आखदे कि असें इन्ना रोह् चढ़ेआ एह् गल्ल आक्खनी जां नेईं अस अपने इयां नार्मल होइयै इयां आक्खी ओड़ने कि तूं इयां नी कर इयां कर लेकिन जेह्का दूआ सामने आह्ला बंदा होंदा उसी लगदा कि इस मेरे उप्पर दाड़ा मारे दा ऐ जियां अऊं नोहाड़े थल्लै लग्गियै कम्म करा ना केईं बारी ऐसा होंदा कि अस आपस च कम्म करा दे होन ते इक दुए गी गल्ल असेंगी बूरी लग्गी जंदी उसी इयां गै सालव करी सकने आं कि इक दुए गी समझाना कि नेईं मेरा आक्खने दा इयां हा कुि तूंम इयां गल्त जां कोईं बारी केह् होंदा कि केईं बारी अप्पूं चुप्प बी रौह्ना पौंदा क्योंकि असेंगी दिक्खने कन्नै पता चली जंदा कि अगला बंदा किस हिसावे दा किस हिसाबे दा नेईं कोई शैल बी लोग होंदे ते कुसे दा स्भाव बड़ा चंगा बी होंदा लेकिन कोई बिच्च होंदे उनेंगी कोई निक्की हारी गल्ल बी आक्खी ओड़ै उनेंगी बड़ा बुरा लगदा ओह् अपनी गल्ल जेह्ड़ी ऐ इयां दिले पर लेई ओड़दे ते बड़े इस हिसावे दे जेह्ड़े लोग दिक्खने गी जेह्ड़े लब्भदे न